जी सर क्या हाल है सर आपके दरभंगा ज़िले में सर कौन सा मछली तो सर अच्छा अच्छा होता है और कौन सा सर ज़्यादा बिक रहा है आज कल और कौन सा सर स्वादिष्ट मछली होती है जी जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा रोहू का मतलब बहुत बेस्ट चल रहा है आपके मिथिला में और ज़्यादा उत्पादन भी होता है इसका या तो सर इसका मतलब रोहू सब से ज़्यादा बिक्री होता है और ज़्यादा डिमांड है आपके मिथिला में है सर इस इस और और जो मछली जो होता है उत्पादन सर ये रोहू सब तो पोखरा में होता है डबरा सब में होता होगा तो सर जिस अच्छा अच्छा तो इसका उत्पादन कैसे होता होगा जैसे मतलब सर खाद्य पदार्थ आप कैसी कैसी देते होंगे जिससे ये उसका आकार बदलता होगा और ये थोड़ा मोटा और ये मतलब वो पूरे तरीक़े से बड़ा होता है और इसको खाने में थोड़ा स्वादिष्ट लगता है किस किस प्रकार का पदार्थ इसको खाने के लिए दिया जाता है बिल्कुल बिल्कुल

जी जी जी जी अच्छा अच्छा जी जी

अच्छा अच्छा और इसका बिक्री भी काफ़ी है मिथिला में जैसे कोई त्यौहार होता है या कोई भी कुछ अगर होता है तो त्यौहार में और वैसे भी लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं मछली को और ये मछली में ज़्यादा पसंद पसंद करने वाला कौन सा मछली होता है जैसे अच्छा

अच्छा अच्छा तो मतलब मछली का ज़्यादा डिमांड है आपके शहर में दरभंगा ज़िले में और और यहाँ की मतलब मछली का ज़्यादा उत्पादन भी होता है दरभंगा ज़िले में और काफ़ी सारी वैरायटी की मछली भी होती है और और यहाँ की मछली भी स्वादिष्ट होती है खाने में और क्योंकि यहाँ का काफ़ी नाम हम ने सुना हुआ है इस लिए आप से बात हुआ और आप से बात और आपने बताया जैसे कि मछली अच्छी अच्छी होती है तो शायद होता होगा तो मैं अब वहाँ आ कर मैं मतलब मछले मछली ले कर मैं ख़रीद के वहाँ का एक स्वादिष्ट खाना खाना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल चलिए चलिए ठीक है मैं वहाँ आता हूँ ठीक है वहाँ आ कर फिर करते हैं ठीक है ठीक है